ہیلو السلام وعلیکم الحمدللہ اللہ کرم ہے آپ کی لائبریری کتنے بجے کھلتی ہے میں بینک کی پریپریشن کر رہا ہوں اور مجھے آپ کی لائبریری سے کچھ کتابیں چاہیے تھیں کیا وہ کتابیں مل جائیں گی

بینک کے ایگزام کی پریپریشن کے حوالے سے کوئی بھی کتاب جو آپ کے پاس ہو ممبرشپ کے پروسیس کیا ہیں میمبرشپ کے کیا خرچے آ رہے ہیں پیڈ لائبریری ہے یا پھر فری آف کاسٹ پیڈ لائبریری ہے یا پھر فری آف کاسٹ اچھا پندرہ دنوں کے مان لیجیے اگر تین چار مہینے کے لیے ہمیں چاہیے ہو تو مل جائے گا اگر کتاب کہیں گم ہو جائے یا پھر اس کی جلد وغیرہ ٹوٹ جائے تو اس کے کیا پروسیس ہوں گے یہ تو گم ہونے کی صورت میں ہے اگر اس کی جلد وغیرہ ٹوٹ جائے جی جی اس کی مرمت ہمارے ذمے ہے ٹھیک ہے بہت بہت شکریہ ہم آپ کے لائبریری میں جلد ہی آئیں گے آپ کا بہت بہت شکریہ ٹھیک ہے اسلام علیکم و رحمت اللہ